अइ ठाम हमसब खेती जे करइ छी से बड्ड कठिन सए ना समयपर बरखा होइ छै ना समयपर कोनो सुखाड़ के के अइ ठाँ होइ छै धान पटबऽ पड़ैये हमरा सबके डमकल से अप्पन डीजल अप्पन अथी खरीद के बोरिङ्ग गड़बऽ पड़ैये अइ ठाँ स्टेट बोरिङ्ग नै छै एक्को गो अइ इलाकामऽ तै दुआरे से सब अथी पो पोखैर के तऽ आब नामोनिसान नै छै अथी की कहइ छै तऽ अथी दमकल सऽ खेत पटाएल जाइ छै कहुना कहुना कऽ लोक से दम दमकल सऽ पटा कऽ गहूमो गोटो सबटा दमकले सऽ पटाएल जाइ छै डीजल बड्ड महग भेटै छै डीजल सऽ पटबइमे लोकके तीन सौ रुपैया लइ छै अथीबला सबके तऽ छै नै जे अथी दमकल सबके बोरिङ्ग नै छै अइ ठन लोकके किसान दुहाए जाइए किसान के फायदा की हेतै अइ ठाँ बीया भेटै छै पचास टका साइठ टका चालिस टका ओ बीया खरीद खरीदके लोक खेतमे दइ छै खेतमे ओम्हर लील गाए खाइ छै ओम्हर पटौनी मे जाइ छै ओम्हर सबटा माछ से जे लोक पोसैये तहूमे पाइन देबऽ पड़ै छै दमकल से ओइ पोखैरमऽ आ अपन कहुना कहुना कए तऽ काज चलबैए अपन सरकार के तर्फ सऽ कोनो सुविधा नै हमरा सबके भेट रहलए कोनो सुबिधा नै भेट रहलए और कहबै